ہلو سر آپ کریم ہوٹل سے بات کر رہے ہیں سر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے یہاں سے کچھ کھانا آرڈر کیا تھا جس میں چکن بریانی مٹن قورمہ اور کچھ نان تھے سر میں نے میٹھا آرڈر کرنا بھول گیا تو مجھے میٹھے میں کچھ آرڈر کرنا ہے تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے یہاں میٹھے میں کیا کیا ہے اویلیبل ہے جی سر آپ کے پاس کھیر ہوگا اوکے سر تو آپ پانچ پیکٹ کھیر اور دس گلاب جامن اور آئس کریم بھی ساتھ میں بھیج دیجیئے یہ جو میں میرا آرڈر تھا پچھلا آرڈر اسی کے ساتھ یہ بھی بھیج دیجیئے اور جو پیسہ بن رہا ہے اور جو بھی بل ہوگا میں اس کو آن لائن پے کردوں گا اور ذرا مناسب دام لگائیے گا اوکے سر جی سر تھینک یو سر